म्हाका उद्द्योग आनी राजनितींत खूब आवड जसो हांव इंजिनियरिंगाचें शिक्षण घेतालो म्हाका तें कठीण लागपाक लागलें आनी म्हाका खूब प्रश्ना पडपाक लागलीं दोन हजार वीस सालांत आमी सगळे जाणा तशे कॉवीड लाॅकडावन जालो कारण जगभर पॅन्डेमीक पसरलें तितून हांव खूब युट्यूब वयल्यान हेर क्षेत्रांतले शिक्षण घेवंक लागलो जें म्हाका इंजिनियरिंगान एक वेळ कांय फायद्याक नासलें पूण एक कॅरियर पर्स्पेक्टीवांतल्यान केरियरच्या नजरेंतल्यान तें म्हाका खूब फायदेमंद आसलें तितूतलें एक म्हणजे हांये दोतोर विवेक बिंद्रा कडल्यान बिजनॅसाचें उद्द्योगाचें शिक्षण घेतलें म्हाका रोखडेंच उद्द्योगान आवड येवंक लागली उद्द्योगांतल्यान म्हाका कळ्ळें की कशें कसो जो म्हजे म्हजेर जो ताण आसलो तो हांवें घेवचो न्हूं आनी कसो तो ताण पयस करचो हें म्हाका उद्द्योगान शिकयलें तितून वेंचणूको लागी पावले आनी म्हाका कळ्ळें की उद्द्योक आनी राजनिती हे एकदम लागचें आसा जर कोण उद्द्योक करूंक शकता जाल्यार म्हाज्या कोतान तो राजनिती चलोवंक शकता आनी राजकारण जो कोण चलोवंक शकता तो उद्द्योगानूय बरो आसूं शकता हें म्हाजें मानप म्हाका राजनिती आनी उद्द्योग सोडून चित्रकलाय आवडटा आनी चित्रीकरण म्हणजे फॉटोग्राफीय आवडटा म्हाका बायक चलोवपाक आवडटा वेगवेगळ्या प्रदेशांतल्या लोकांक मेळपाक आवडटा तेंचे कडेन उलोवपाक तेंचे तिंची संस्कृताय जाणून घेवपाक आवडटा तेंचें खाण तेंची रावपाची पध्दत जाणून घेवपाक आवडटा आनी स्वता वेगवेगळ्या जाग्यार वोचोन अनुभव घेवपाक खूब आवडटा